औ हेल' औ माबोरै दं ए माजों थांनो गारियाथ' दङमोन नाथाय हेलमेट बो गैया आरो लाइसेन्स बो बानायनाय जायाखैना दा बबे लामाजों थांनांगौ दाथ' लामा लामा पुलिस थायो दा सिखाव लामाखौथ' आं बारा मिथिजोबालै नों सिखाव लामाखौ मिथियो

सानावथ' थांनो हाबाय ओमफ्राय फैनायावलाय मोनायाव मा खालामगोन दिप्लाइ लामा आंथ' बारा मिथिजोबालै लामाफोरखौ नों मिथियोब्ला नोंसो लाबोनांगोन दा ओमफ्राय कयतासोआव बेरायहैनो

जायो बेरायनो मोनैयाबो गोबाव जाबाय नालाय दे बेरायहैनानै फैनोसै

सरायखलाजों ओंखारहैनोसै जायो

औ औ बिदिब्ला जागोन दे

जायो औ जागोन दे

दे नों औ औ आं दे आं देलायना थानोसै दे नों फैदोल' आङो रेडि जानानै थाखाबाय